ڈاک ٹکٹ سکے اور چٹانیں ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی تعلیمی قد قدر بہت اہم ہیں اس سے ہم تمام لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں خاص طور پر ہماری ثقافت ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ اس سے پتا چلتی ہے چاہے وہ ڈاک ڈاک ٹکٹ ہو یا پھر سکے ہوں ان ساری چیزوں سے ہمارے پرانے روابط ہیں جو ہے کہ ہم ہماری تاریخ کا پتا دیتی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت ان سے جڑی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جمع کرنا ایک تعلیمی اقدار کی پہچان ہوتی ہے جا رہی ہے اور اس کا کے علاوہ اس کے اندر تعلیمی قدرو کی قدرتوں کی بہت اہمیت ہے جس سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ کر اسے اپنے کام میں لاتے ہیں